हा हलो हा कीअं मज़े में हा छा पिया करो अरे मांसी ईअं कल्ह कल्ह मां मुंहिंजी हीअ आहे ना भेण जी धीअ जी मङनी ते वई हुयमि त हिन करे हुते वई हुयमि न ॿियो छा थी ॿुधाए हा हा राति मां मूंखे राति जो देरि सां आई हुयमि हिकु खणु आयमि बसि बसि सभु शांती आहे सभु मज़े में ॿियो छा थी ॿुधाए हिन ॿिनि ॾींहंनि में हा हा असां त सभु गॾु ॾिसी करे ॾिसंदा राति त पाण मां ॾिठी कानि तारक मेहता जा चश्मा त यारहें लॻे ईंदो त असां पोइ ॾिसंदा छा थियो राति ॿुधाए त सही तारक मेहता में पोइ सुबुहु मां ॾिसां यारहें लॻे ॾिसंदमि न न हा

हा ईअं आहे त पहले मां बि ॾिसा थी मूंखे सीरियल ॾिसणु इलाही मज़ो ईंदो आहे सभु सभु गॾु सभु थी करे घरवारा ॾिसंदा आहियूं ॿारनि खे बि घोट खे सभिनी खे इलाही वणंदी आहे हा असां बस हीअ ॾिसंदा आहियूं खिली खिली ऊंधा थींदा आहियूं जेठालाल बबीता खे चवंदा आहिनि त ॾिसंदा पिया आहियूं मुंहिंजे ॿारनि खे बि वणंदो आहे जंहिं खिली खिली ऊंधा थी वेंदा आहियूं

त पोइ हल हाणे जल्दी पोणा यारहं थिया आहिनि त मां त ॾिसां सीरियल त मां पोइ खिली खिली ऊंधी थिया टाइम वरी वेंदल हो हा

हा हा यारहें खां ॿीं लॻे पोइ हल मां पियो ॾिसां थी ॾिसां थी कहिड़ी आई आहे अॼु

हा भले हल